जेके प्राइवेट स्कूल आहिनि हुननि में त सभु सुविधाऊं आहिनि बिल्डिंगूं सुठियूं आहिनि ॾिसणु में सुठा रंग लॻियलु आहिनि ॿारनि खे सुठे एडयूकॉम में पढ़ायूं था कम्पयूटर जो नॉलेज ॾियनि था हुते टीचरुं जामु सुठियूं आहिनि पर इहो ई कमु हाणे सरकारि बि थी करे सरकारि पूरी पूरी कोशिशि थी करे की स्कूल जूं बिल्डिंगूं सुठियूं लॻनि किरनि न उन्हनि खे रूप रंग सुठो ॾियनि कलर सुठो था कनि ऐं अॼु कल्ह मतलबु आंगन वाड़ीअनि में खाधो बि ॾियनि था ग़रीबनि जे ॿारनि खे सुठी शिक्षा था ॾियनि ॾियनि खाधो त ॾियनि ई था पर हुननि जी शिक्षा बि मुफ़्त में था कराईनि हुननि खे फ़ीस बि माफ़ु था कनि सरकारि हिन कम में पूरी कोशिशि करे रही आहे ग़रीब खे मुफ़्त शिक्षा ॾियनि था सरकारि आंगन वाड़ीअ में ऐं हुन हिकु वेलो खाधो बि ॾियनि था ऐं हुननि खे मतलबु जीअं अॼु कल्ह जी पढ़ाई थी हुजे लैपटॉप ते हुजे ऐं एडयूकॉम में इहो सभु हुननि खे पूरी पूरी कोशिशि करे था ॾियनि